आङो मोनसे समाव ओरैबायदि खस्त' मोन्दोंमोन आंनि न'खर सामलायनाय समावहाय आं बै समावहाय बेबायदिनो माखासे समाव आङो आबाद बेबायदि मावनानै आं जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे समाव आङो सासे मानसिखौ आङो जुलि लाबाय जुलि लानायनि उनावहाय आङो बिनि थाखाय आङो मोनसे फिसा साख्रि नागिरबाय दा बे फिसा साख्रि नागिरनायावहाय आङो बे साख्रिनि थाखाय आङो ओरैबायदि जेंना मोन्दोंमोन जे तारमाने बे साख्रिखौ आङो साक्सेस खालामनो थाखाय मावफुंनो थाखाय आङो माब्लाबा बबेबा समाव आं बन फाननांदों माब्लाबा समावहाय आङो खमला फाइखारि जानांदों माब्लाबा समावहाय हाजिरा मावनांदों आरो बेजों लोगोसे बिदिनो गामि सामलायनायावबो आंहा गोबां जेंना जेंगोना दंमोन आं बै समनिफ्रायनो आङो गावबुरा बिबानाव दंमोन आं दिनैसिम आङो आथाल मोनथाम आङो सालायनांबाय गामियारि गामि गोरा जानानै दा बेजों लोगोसे आङो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय आङो जेंना जेंगोनाखौ मोननायनि गेजेरजोंब्लाबो अब्लाबो आङो आफा अबंलाउरिनि इसोरनि खाथियाव आङो गावखौनो गारसोमनानै आङो अरायसम आङो इसोरनि आरज गाबनानै आं आंनि खामानिखौ दिनै साक्सेस खालामनो हाबाय बेखौ साक्सेस खालामनो हानाया जाबाय आंहा दिनैहाय आंनि मिसेसाबो साख्रि मोनबाय आरो बे साख्रि मोननायजों लोगोसे आङो दा आंनि न'खरा मोजांनिफ्राय मोजाङाव फैबाय गुस्लायबोबाय आरो बेजों लोगोसे आंहा सासे फिसाजो दङ बिनि मुङा जाहैबाय दैजि नार्जारि दा इसोरनि अननायाव जोङो जुला जुलि मिलिनानै जोङो बिसि फिसाय जों ओरैबायदि जोङो नाजानायनि गेजेरजों जों दा फिसाजोखौ दिनैहाय जोङो बि एस सि जोङो फोरोंनो हाबाय नाथाय दा आंनि फिसाजोआ बायह्रायाव थायो हस्टेलाव थायो हस्टेलाव थानानैनो दिनैसिम माने नाजागासिनो दं दा बिमा बिफानि खस्त' आरो दुखु जाल्लाखौ मोन्दांनानै आंनि फिसायजोआबो ओरैबायदि माने सिन्था खालामो आरो ओरैबायदि माने गोसो होनानै फरायो दा आंनि फिसाजोआ मेट्रिकखौबो माने फार्स्त दिभिजन मारिदों लेथार मारिदों मोनथाम लेथार मारिदों दा इसोरनि अननायाव दिनैसिम जोङो बे फिसानि सायावनो जोंहा मोनसे माने फोथायनाय दङ जे बे फिसाया जेरै गाव मानसि जागोन बेजोंनो लोगोसे जोंबो न'खरनि बिमा बिफायाबो सुख शान्तिजों रायजो मोनजालांगोन दा बेखौ आसा थिनानै जोंंनि फिसाखौ जोङो हानायमानि जोङो फोरोंदों बिनि नांगौखिनिखौ जोङो माने जों बबेनिफ्राय खामायो बबावहाय मा खालामो बेखौ जों खिथायालासिनो नांगौ जायोब्लानो जोङो बिनो जोङो रांखावरिखौ जोङो हरनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आं दिनैसिमबो दासिमबो गामिनि गावबुरा बिबानावनो दङ गामि गोरा हिसाबै आरो गामिगोरा हिसाबै जोङो गोबां गामियारि जौगाथायनि थाखाय आङो बबेबा समावहाय आं लामा खोबाय अन्थाइ होबाय बागान गायबाय नै दाबो दानैसो थांनाय डिसेम्बर मासावहाय आङो राजुहुवा मोनसे गिदिर फुख्रि जावहोदों बे जाहैबाय सेन्ट्रेल स्किम दा साक्सेस जाबाय आरो दा जों बेहाय राजुहुवायैनो खौसेयैनो गोरोबनानै जों खुंगेर मोनसे जोरनानै दोनबाय दा बे नाखौ जों फाननानै जोङो रायजोआव माबा मोनसे अनुस्थान जौगासार मोनसे मावफुंसार मावनो हागोन नामा बेखौ जों थांखि लानानै जों रायजोयैनो जों खौसे जानानै जों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों दोनबाय आरो दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा गामियाव गोबां जेंना जेंगोना दं बेहाय बेखौ फोसाबलांनांगौ दङ दा बेनि थाखायनो जोङो राजुहुवाखौ सम सम लाफानानै आङो माखासे जुथुमो आरो जुथुमनायनि गेजेरजों दिनैसिम माखासे खामानिखौ मावफुंबोगासिनो दङ आरो मावलांबावगोन आरो बेखौ जोङो आफा अबंलाउरिनि बोर आसिरबाद लानानै जोङो रायजो राजायै जों खौसेयै जों मत मोनसेयैनो जानानै जों गासैबो खामानिखौ जाहाथे जों मावफुंलांनो हायो बेखौनो जों आसा थियो आरो बेजों लोगोसे दा आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया ओरैबायदिमोन मोनसे समावहाय मालायनियाव बान्दा बैनानै थादोंमोन नाथाय बान्दा बैनायनिफ्राय दा जोंखौ माने जोंखौ जोनोम होखांनायनि उनावहाय जेबो उफाय गैयियाव जोङो हादान हायाव जों फैनांदों हादान हायावब्लाबो दा खस्त' मस्त' जोंनि बिमा बिफाया बिदिनो माब्लाबा बन फाननाय माब्लाबा हाजिरा मावनाय बेफोर बायदिजोंनो जोंखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों दा दिनैसिम आं क्लास नाइनाव खुनुरखम क्लास नाइन फरायनानै आं थानाय जादों बेनिफ्राय आङो माखासे सम आं गोबां रोखोमनि आङो आबाद आरि मावबोदों आरो आं दा बर्तमानावहाय आङो काल्टिभेटर होननानै बुङोब्लाबो भुल जानाय नङा आंहा दा बर्तमानावहाय नय बिगा रबार बागान दं सारे पास बिघा साहा बागान दं गय बागान दं औवा दं गाम्बारि बागान दं दा बेबायदिनो आङो आंजों लोगोसे आंनि बे गामियारि आंजों रायजो जाफानाय गामियारि सुबुंफोरखौबो आङो जाहाथे आंबायदिनो मोजाङै मोजां माबा मोनसे खायदा खालामनानै आंनि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना सोलोंलाङो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्राबो आंबायदि इसेब्लाबो जौगालाङो आं बेखौ आसा थिनाय थाबाय दा बेनि थाखायनो आङो दिनैसिम आङो रायजो राजाखौ आखायाव लादों आरो दाबो आङो रायजो राजाखौनो आङो लानानै आङो जोंनि गामिनिफ्राय आङो साथाम लाबोनानै आं नैबे जायगायाव आङो जास्ट सफैदों आरो बे सोदांनाय एबा माने फोसाबनाय बेनि फारसे जोंबो हारसिङै रावबो हाजोबा बिनिथाखायनो बाहेरावबो जोङो आइ आफानि बा गुबुननि जोङो नुथाय आरो खोनाथाय बेफोरखौ लानानै जोङो जाहाथे जोंनि मानसि हिसाबै जोङो थांनानै थानायाव जोङो मोजाङै मोजां जों मावफुंलांनो हायो बेनिथाखायनो जों थैजासिम जोंहा सोलोंनांगौ जोबा होननानै जों दा सोलोंनो फैनाय जादों दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरोसै जोबबाय